गाम घरमे जे युवासभ यऽ से कमाबयके लेल बाहर चलि जाइए गाम घरमे कोनो सुविधा नहिए कोनो कारखाना नहिए जे कमायत गऽ युवासभ कि पुरुषसभ केओ तऽ सभ बाहर चलि जाइए कमबयलऽ आ जे गरीब गुरबा वएह छोट मोट दोकानो जेकरा पूंजी अछि जिम्मामऽ ओ दुकानो कऽ कऽ गुजर करइए आ जेकरा नहि यऽ से की करत सेहो एमहर ओमहरके टहलकऽ कऽ अपन गुजारा करइए पूंजी जेकरा नहि यऽ जिम्मामे छोटो मोट दोकान कएके गुजर करइए जेकरा बेसी पूंजीए ओ पैघ दोकान कएकऽ गुजर करयए केओ चायए बनाके बेचयए केओ समोसे बनाके बेचयए आओर केओ लिट्टीए बेचयए केओ झिल्लीए मुरही बेचए केओ जिलेबीए बेचयए जेकरा जे तरह रोजगार भेटयए ओ अपन करयए जेकरा नहिए ओ की करत ओहो अपन किछु न किछु त करितेए अपन गुजरके लेल गरीबी जीवन अपन जीवयए आओर एहिसँ बेसी